मुंहिंजी पसंदि जा अख़बारुनि में जेके कालम आहिनि उन में हिकु आहे माण्हू जे पाण खे पंहिंजो मानसिक ऐं समाजिक उथान कीअं कयऊं इहो कालम मां हर अख़बार में ज़रूरु पढ़ंदो आहियां जंहिंमें माण्हू जो उत्साह वधाइण लाइ माण्हू कीअं कमु करे ऐं छा कहिड़े हिसाब सां जन जीवन सां माण्हू मिली झुली करे रहे अहिड़ो कालम जंहिं बि अख़बार में हूंदो आहे मां उन में ज़रूरु पढ़ंदो आहियां ख़ासि करे नवभारत टाइम्स असां पढ़ंदा आहियूं रो रूटीन वर्क में जंहिंमें की ॾाढी सुठी सुठी ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि और हुन सां माण्हू जो मानसिक विकारु बि ॾाढो सुहिणो थींदो आहे और घर में ऐं समाज में उथण विहण जी सुठी तकनीक उन में सम्झाई वेंदी आहे और इन में माण्हू जो जीवन बि सचाई ते हलंदो आहे इन जे अलावा इन जे अलावा उन में आध्यात्म जे विषय ते बि लेख लिखियलु हूंदो आहे उहो बि मां ज़रूरु पढ़ंदो आहियां छो की आध्यात्मिक जीवन असांखे वाधारे लाइ उन जी जानकारी समय समय ते उन ते बि कंहिं न कंहिं सुठे संत जी ॻाडियूं ॿुधाईंदा आहिनि उन जो जीवन वीचारु ॿुधाईंदा आहिनि उन में या कंहिं सुठे सुठे सुठे भॻवाननि जी ॻाल्हियूं बि उन में ॿुधाई वेंदियूं आहिनि जंहिंजे करे असांजो जीवन उन्नति कंदो आहे ईअं सभु ॻाल्हियूं ॿुधी करे असां पंहिंजे समाजिक जीवन में सुठे सुठे तरीक़े सां सचाई ते हली सघंदा आहियूं और ऐं करे मां कंहिं बि समाचार पत्र में हिकु आध्यत्म ते और समाजिक जीवन जे वाधारे लाइ जेके बि लेख हूंदा आहिनि उहे मां ॾाढा पसंदि कंदो आहियां